तशे जायते लेखक आसा जे म्हाका बोरोवपाक तांच्यानी इनस्पायर केल्लें आसा पण म्हाका अशें हांव म्हाका वाचपा खूब आवडटा चडशें हांव इंग्लीश वाचतां आनी इंग्लीश वाचता बट डजंट मीन की हांव इंग्लीश बरयता हांव म्हाका कोंकणीन बोरोवपाक आवडटा सो चडशें हांव पळोवपाक गेलें जाल्यार हांव कोंकणीन बरयता म्हटल्यार हांवेन कोंकणीचें वाचपाक जाय कोंकणीचें वाचतात हांव बट इंग्लीश चडशें वाचपाक वयता पण बरयता म्हाका कोंकणीन बोरोवपाक आवडटा म्हज्या आवळी आवडीचे जे लेखक आसा ते म्हटल्यार पयलो पयलो म्हटल्यार पुंडलीक नायक तांच्यो कादंबरी एकदम उत्तम जे तातूंत बारीक बारीक वर्गीकरण म्हणजे तातूंत बारीकसाणेन जे डिस्क्रिपशन आसता तें आनी तूं ज्यो आनी तूं जेन्ना तेंच्यो त्यो काणयो वा कादंबरी ती पुराय एक काणी जेन्ना तूं वाचता वाचतना तुका ती एक एक गजाल जी घडलेली वा जी एक एक गजाल त्या काणयेन दाखयल्ली आसता ती तुका अशें दिसता की आरे हें आपल्याक म्हाजेच वांगडा खंय तरी जालां अशें वा दादल्याची भावनां वा बायलांची बायलेची भावनां कांयच अशी लज धरीनासतना तो आपल्याक काणयांनी वा कवितांनी व्यक्त करता कसलीच लज हें धरनासतना आपल्या काणयांनी व्यक्त करता आनी ताच्यो काणयो वा ताच्यो कादंबरी ज्यो आसा तो सोजमूपाक जावं नवोच कोण तरी जर कोंकणी शिकला वाचूंक वा हें करपाक आनी ताका जर बूक वाचपाक जाय जाल्यार हांव ताका पुंडलीक नायकाचे बूक सजेश्ट करतलें कारण तांचे खुबशे नोवल आतां बांबर फोर एक्जांपल बांबर ही कादंबरी ल्हानशी कादंबरी तातूंत इतल्या बऱ्या तरेन एक चल्यान एक बायल मानसाची जें जें फिलींग्स आसता त्यो सारक्यो तातूंत दाखयल्या आनी अश्यो खुबश्यो तांचे नोवेल आसा जे म्हाका तांचे आवडलेले आसा आनी हांवेन तांचे वाचतलें आसा रे ताका ताची चडशें अशें पुंडलीक नायकाचेंच नोवल जें आसा तेंच चडशें आपल्याक गांवचें तेचेर जशें गांव त्या गांवान जय ज्याच गांवान जल्मला त्या गांवाचेर आदारील्लें आसा

त्या गांवान जशें आमी घडलेले आसा तशेच तरेन चित्रायता तो आनी गांवाचे गांवचे वर्णन एक सुंदर रितीन तो करता आनी ताका लागून ताचें म्हाका आवडटा